पहले की हार्ड कॉपी सिर्फ एक हार्ड कॉपी या तस्वीर नहीं एक याद रहती थी जिस प्रकार पहले के लोग हार्ड कॉपी को अपने एल्बम में लगा कर रखते थे और उनको सजा कर रखते थे लेकिन नए ज़माने की नई डिजिटल तस्वीर एक सिर्फ ऑप्शन है लोग उसको ख लेते हैं और कुछ समय बाद उसे मिटा देते हैं लेकिन जो पुराने जमाने की डिजिटल हार्ड कॉपी रहती थी लोग उसे लेने के बाद कई सालों तक रखे रहते थे अपने एल्बम में जिस प्रकार उन्होंने अपने बच्चों की तस्वीरें लीं बचपन में और उन्हें एल्बम में लगा दीं जब बच्चे पड़े हुए उनको दिखाते थे कि ये तुम हो ये तुम बचपन में ऐसे थे या फिर उन फोटोस को देख कर अपना पुराना अतीत या फिर अपने पुराने यादों को ताज़ा करते थे लेकिन नई तस्वीरों को लोग सिर्फ एक मज़ाक की तरह लेते हैं थोड़ी देर ली फोटो लेने के बाद कुछ समय बाद उन्हें मिटा देते हैं या हटा देते हैं लेकिन पहले लोग उनको बहुत सालों तक अपनी यादें बना कर रखा करते थे जैसे कोई आया तो उन्हें अपने एल्बम को दिखाते थे कि पुरानी ये लिए हमारी पुरानी यादें हैं और वो फोटोस को देखने के बाद अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करते थे साथ ही साथ सब मिल कर वो पुरानी फोटो देखते हैं और हँसते हैं पुरानी यादें बताते हैं लेकिन जो नई तस्वीरें हैं वो तो सिर्फ एक मात्र कुछ समय के लिए ही लेते हैं कुछ समय बाद उन्हें डिलीट कर देते हैं या मिटा देते हैं